एका चेडवाक पंदरा नाजाल्यार सतरा वर्सांच्यान पिरयड्स येवपाक लागतात जेन्ना ते चेडवाचे पिरयड्स चालू जातात तेन्ना पयलींच्या काळान हें जावप म्हटल्यार खूप मोठो प्रसंग कसो म्हटल्यार त्या दिसांनी त्या चेडवाक हात लावप ना तेणें कोणाक हात लावप ना किंवां तेका कोण हात लाय नाशिल्ले तेन्ना देवळान वचप ना रांदप ना कांयच ना फक्त एका जाग्यार बसून रावप जेवतलें जाल्यार तें आयदन तेणें आपलें त्याच दिसांनी यूज करपाचें परत ते आयदनाक वापरप ना कोण तें आयदनांक सुद्दां हात लाय नाशिल्लो न्हिदता जाल्यार एक चादर घेवन न्हिदप कित्याक सगळे चादरांक हा वाट लावपाक जायना म्हुणून तेंच चादर आठ दीस तेंच वापरप थोडे थोडे दीस थोडे जाण तीन दीस धरता थोडे थोडे जाण चार दीस धरतात नाजाल्यार सात दीस धरतात सो सातूय दीस त्या बायलेक कोण हात लाय नाशिल्लो नाजाल्यार कसलेंच काम करपाक दिनाशिल्लो हें पयलींच्या काळाचें मत आतां तशें ना आतां सग थोडे थोडे कडेन धरता थोडे कडेन धरनात कोण धरतात तीं सारकीं पाळटात कोण धरनात तीं कांयच करिनात बिंदास भोंवतात अशेंच मानलां की सायंटिफीक रिजन होच की चेडवाक पिरयड्स येवप म्हणल्यार बरें हेतून कांयच पाप अशें ना एक चेडवाक जेन्ना पिरयड्स येतात तेन्ना न्हांवपाक जायना कित्याक ब्लिडींग मागीर प्रॉब्लम जाता सो न्हांय नासतना आमच्या हिंद हिंदू धर्मान आमी देवळांत वचनात सो न्हांयना म्हुणून ई देवळांत वचनात तशें कांय आसना की पिरयड्स आयले म्हणून ते देवळान वचपाक जायना एका बायलेक त्या टायमान खूब त्रास जातात सो तो त्रास जावपाक जायना म्हणून तिणें रांदप ना कांय करप ना तिणें रॅस्ट घेवप पूण पयलीं अशें म्हणटाले की पिरयड्स आयले की तिका रांदूंक दिवप ना कोणें हात लावप ना पूण आतां तशें ना आतां बायलां सगळें करतात प्रॉटॅक्शना खातीर आमकां पॅड्स दिल्ले आसतात पयलींच्या काळांत पॅड्स नाशिल्ले कपडे वापरताले सो बुरशेपणां जाताली म्हूण तिका कोण हात लाय नाशिल्लो आतांच्या हितून पॅड्स घातले की कोणाक कांयच कळना सगळं आपापलीं आपापल्या कामां करपाक मेळटा थोड्या घरांनी अशें आसता की खबर सुद्दां आसना केन्ना कोण जाला काय कितें तें हांव जाल्यार म्हणटा नितळसाण पयलींच्या पेक्षा आतां बरी आसा जेतून आमकां पॅड्स येयल्यात